हरेक पाबनिमे हमरा सनी तरह तरहके पकवान बनाबै छियै जैसे हो गेलै होली होलीमे पूआ बनबै छियै पकवान बनाबै छियै ओकर बाद जैसे तीजपे त्योहार आबै छै तीज पर्व तऽ ओकरामे ठकुआसभ बनाबै छियै खगौनी बनाबै छियै तऽ आओर जैसे लेलियै एकरामे दीपावलीमे हमरासनी बनाबै छी पूरी पकवान सेवइसभ बनाबै छियै खीर बनाबै छियै तऽ बनाए कऽ अपना पूजा पाठ करी कऽ तकर बाद सभके खिलबै छियै बच्चा सभके ओकरा बाद ओकर बाद लेलियै अथी कोन पर्व कहै छियै

होली होलीमे तऽ पुआ बनै छै ओकर बाद खगौनी बनै छै सभ मीठा मीठा पकवान बनै छै हमरासनी एकदूसरे कऽ खिलाबैत छियै बहुत ही पाबन पर्व हमरासभ मिलिजुलि कऽ बनाबै छियै एकरामे जे छै एकदूसरेकेँ खुशियाँ बाँटै छी हमरासभ फेर हमे जाइ छी ओहो भी हमरा बुलावै छै ओकरामे खाइ छियै पूआ पकवान फेर हमहूँ खाइ छियै पूआ पकवान तऽ यहीसभ छै पऽ पाबनि पर्व रऽ त्योहार रऽ हमरासनीके महत्व